गोदोनिफ्राय दाउ आं नुबोनाया दाउस्रि दाउखा दाउलुर आरो दाउब' आरो बाथ' बाथ' आरो दाउ आरो दाउ फिसा फिसा एखम्बा नामफोरखौनो बावलायलाङो दाउ आरो मालाबा माबा बाथ' दाउस्रि दाउ माबा दाउब' आरो

गोसोआव थालायलाङाहाय दाउस्रि दाउ माबाफोरखौबो